बात अगर सांस्कृतिक त्यौहार की की जाए तो सांस्कृतिक त्यौहार सांस्कृतिक त्यौहार जो उस पहले का त्यौहार जो होता आड़ रहा है उसमें क्या साँस्कृतिक है जो हम लोग हिंदू धर्म से बिलाँग कर रहे तो हमारे जो मुख्य मुख्य त्यौहार होते हैं होली हुआ दुर्गा पूजा हुआ छठ पूजा हुआ ख़ासकर के बिहार बेगूसराय में दीपावली का त्यौहार हुआ या फिर हम लोगों को अग्रसित करने के लिए जो सरकार के द्वारा नाट्य कला के संस्कृति के तौर पे भी लोगों को जोड़के एक त्यौहार के तौर पे लोगों के प्रति पोजिटिब विचार को फैलाते हैं रखते हैं तो ये सब जो त्यौहार हैं ये सब हिंदूओं के मुख्य त्यौहार हैं कुछ राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं जैसे दो अक्टूबर गांधी जयंती छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त कुछ कुछ ये सब राष्ट्रीय त्यौहार हैं तो सांस्कृतिक त्यौहार के बारे मैंने बताया कि ख़ासकर के बिहार में अगर बात किया जाए तो छठ पूजा का जो त्यौहार होता है ये बिहारवासियों के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है ये इतना बड़ी एक पवित्र त्यौहार है छठ पूजा बिहारियों में कि लोग इसमें अपने आप को इतना पवित्र रखना चाहते हैं कुछ भी किसी भी चीज़ में बात किया जाए तो किसी भी चीज़ में अपने आप को चाहते हैं हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ हों और इसमें भगवान सूर्य को हम लोग अग्र दिखाते हैं सुबह और शाम के टाइम में ख़ासकर के छठ पूजा के दिन होली तो खैर रंगो का त्यौहार है लोग खाते हैं पीते हैं आपस ही में झूमते हैं गाते हैं बात दीपावली का कीजिएगा तो दीपावली हम लोग पटाख़े फोड़के मिठाइयाँ बाँटके कपड़े लत्ते बाँटके दीपावली का त्यौहार मनाते हैं बात दुर्गा पूआ दुर्गा पूजा का कीजिएगा त ये माँ दुर्गा का त्यौहार है इस दिन हम लोग ये जो और स्टाटिंग से जो दस दिनों तक नवरात्रा के रूप में दुर्गा पूजा में मनाते हैं और माँ दुर्गा का पाठ करते हैं चालीसा करते हैं दसों दिन माँ का विजयादशमी के दिन मेला लगता है बच्चों लोग उसमें घूमते हैं खेलते हैं नाचते हैं गाते हैं ये बहुत बढ़िया त्यौहार है और बात अगर कीजिएगा कि त्यौहार के दिन आप क्या क्या करते हैं त त्यौहार के दिन हम लोग समाज में एक पोजिटिब बातों को फैलाते हैं बढ़िया बढ़िया अ सी बातें करते हैं सब लोग आपस में खेलते हैं घूमने जाते हैं टहलते हैं नए नए कपड़े पहनते हैं मिठाईयाँ खाते हैं तो ये सब हमारे तरफ़ यहाँ त्यौहार के दिन में ख़ासकर कर ये सब चीज़ किया जाता है